الرجی کے بہت سارے خطرات ہیں اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے ایک ساتھ دودھ انڈا مچھی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے اس سے جسم پر پورے لال لال دھبے وائٹ وائٹ دھبے ہوجاتے ہیں خارش ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے اس لیے احتیاط کے ساتھ آپ کو کھانا چاہیے تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے اور کبھی کھانے میں بھی کچھ آ جاتا ہے تو اس سے بھی کھجلی ہو جاتی ہے الرجی ہو جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے احتیاط کے ساتھ کھانا چاہیے